हाँ ये सच है कि कोई भी उद्योग या व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो आपको अच्छी कम अच्छी पूंजी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि बिना पूंजी के ना आप कुछ सामान खरीद सकते हैं और उसके लिए आपको एक जगह भी देखनी पड़ेगी जहाँ आप उस सामान को रखेंगे तो उसका भी किराया लगेगा तो उस किराए को भरने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये व्यवसाय आगे जाकर हमे मुनाफा देगा या नहीं देगा अगर घाटा हो गया तो ये उल्टा भी पड़ सकता है तो उद्योग को लेकर या व्यवसाय को लेकर हमें हम ये कह सकते हैं के अच्छी पूंजी होना बहुत जरूरी है अच्छी पूंजी में आप कह सकते हैं कि जैसे कई लोग होते हैं जो अपने घर तक बेच देते हैं व्यवसाय को करने के लिए तो उनके ऊपर फिर वो कर्ज़दार हो जातें हैं फिर वो इधर उधर भटकतें हैं उस कर्ज़ को उतारने के लिए जितना उनको नफा नही होता उससे कई गुना उनको नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई भरने के लिए वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं और व्यवसाय की बात की जाए तो हर व्यवसाय में आपको नफा ही हो ये कोई जरूरी नहीं हैं कई लोगों को नुकसान भी हुआ है इस मामले में हाँ पूंजी पूंजी को लेकर अगर बात की जाए तो पूंजी बहुत जरूरी है और अच्छी पूंजी अगर आपके पास है तो आप कोई भी अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें फायदा ले सकते हैं